हांजी जय झूलेलाल हा असांजी चांवरनि जी दुकानु आहे असांखे हर वैरायटी जा चांवर आहिनि परमल ऐं हे सेल आहे डबल चाबी बासमती हर तरीक़े जा चांवर आहिनि कंपनी बि सॼी आहिनि हा बासमती बि आहे इंडिया गेट बि आहे राज दरबारि बि आहे इंडिया गेट राजदरबार ऐं परमल ॿियो बि सुठी सुठी कंपनी आहिनि शांती चांवर आए असांखे हा तव्हांजे घर में कुझु फंक्शन आहे छा हा तव्हां हीअं कयो ना बासमती चांवर वठो हो सौ रुपए किलो आहिनि उहो खाई करे ॾिसो हा इंडिया गेट जा बासमती चांवर सौ रुपए किलो उहो खाए ॾिसो तव्हांजे ॿारनि खे बि पसंदि ईंदा छो उहे चांवर खाइण में हलिका आहिनि हा हलका बि आहिनि ऐं न्यूट्रिशन बि पूरा आहिनि अगरि घर में कोई वॾो सॼो माण्हू आहे बुज़ुर्ग आहे त हुन खे बि उहो चावर खाइण में नरम आहिनि हा तव्हां हीउ कजो ना भई अधु कलाकु चांवरनि खे भिॼाए रखिजो वरी धुई करे डबल पाणी विझिजो त हुन में चांवर तव्हांजा हलिका बि ठहिंदा ऐं वधदा बि वधी वेंदा लंबो बि ठहिंदा हा हा तां असांजी दुकान ते अची वञो मां वट्सप से तव्हांखे नम पंहिंजी दुकान जी एड्रैस थी मोकिलियां मादीपुर में आहे असांजी दुकानु हा हा ॿियो कुझु खपे त ॿुधायो असांखे ॿियो बि छा ॿियो बि शइ आहिनि चांवर बासमती त वठो था ऐं डेली यूज लाइ ॿियो बि कुझु वठो ॿियो कोई चांवर जीअं टूटा चांवर हूंदा आहिनि चालीह रुपया आहिनि हा उहो बि हलिका ठहंदा बासमती जो टूकिड़ो आहे उहो टूटनि वारनि जो ई टूकिड़ो आहे पंज किलो उहो वठो हा वठी करे ॾिसो हा मां तांंखे वट्सप ते एड्रैस थी मोकिलियां तव्हां अची वञिजो ऐं ॿियो कुझु खपे त तव्हां किथे रहंदा आहियो हा पश्चिम पुरी में तव्हां मैट्रो में अचिजो पश्चिम पुरी खां ॿियो मैट्रो आहे मादीपुर जो ॿियो स्टेशन आहे त तव्हां कंहिंखां बि पुछिजो चांवरनि वारे जी हा असांजो नालो खणिजो रोहिड़ा चांवर वारो त कोई बि ॿुधाए छॾिंदो तव्हांखे जय झूलेलाल